हम दर दरभङ्गा के लेल प्रस्थान करब ताहिलेल प्रकाश झा गाड़ी चालक छी अपने कतय छी से आउ काल्हि हमरा नओ बजे गाममे दरबाजापर आबि जायब जाहिसँ हम ट्रेन पकड़बाक हेतु दरभङ्गा जायब अहाँ ससमय हमरा गामपर पहुँचब आओर पहुँचलाक बाद तखने हम जा सकैत छी अन्यथा नहि कारण जे अहाँ हमरा समय देने छलहुँ जे गाड़ी लऽ कऽ हम अमुक समयमे आयब ताहि हेतु अपने निश्चित रूपेँ हमरा गामपर आबिके अपन गाड़ीसँ हमरा रिसीव करी आ दरभङ्गा पहुँचाबी